ईअं त माण्हू छोकिरियुनि खे सूखिड़ियूं ॾियणु वक़्तु चङो सोचे सम्झे ॾींदा आहिनि जीअं त उन्हनि खे नओं पंहिंजो संसार ठाहिण लाइ जेके बि ज़रूरी शयूं आहिनि उहे ॾियण जी सभिनीअ जो वीचार हूंदो आहे जीअं माउ पीउ बि जीअं धीअरुनि जी शादी पकी कंदा आहिनि त उन खां पोइ उन खे हिकु टाइप जो संसार ई नओं ठाहे ॾींदा आहिनि जीअं उन्हनि जे शयूं कम में अचनि जीअं गैस थी फ्रिज थी उन खां पोइ वॉशिंग मशीन थी कपिड़ा धुइण लाइ अहिड़ियूं चङियूं शयूं आहिनि उन खां पोइ सोन ॾींदा आहिनि जेको अरती सरतीअ में छोकिरियूं हुन खे यूज़ करे सघनि त इहे शयूं जेके आहिनि छोकिरीअ खे सुखरीअ तौरु ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि उन छोकिरीअ जे शादीअ में जीअं उन जो अॻियो संसार सुखी संसार थिए